جی ہاں اگر آپ کا بچہ اکیلا سفر کر رہے ہیں تو آپ ایئر لائنس کو کال کر کے درخواست کر سکتے ہیں اکثر پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو لیے یہ خدمت فراہم کرتے ہیں اس مدد میں ایئر پورٹ سے ایئر پورٹ پر چیک ان سے لے کے ارائیول تک ایئر لائنس ریپریزینٹیو کی رہنمائی رہنمائی شامل ہوتی ہے آپ کو ایئر لائنس کو بکنگ نمبر دینا ہوگا اور ایکسٹرا فیس بھی لگ سکتی ہے